हँ बाजू के छी हम बोलै छी अच्छा अच्छा कोन सभ कोन कोनके बीज लेबैके छै दोकानपर अभी छियै लेकिन आउ ने विहान दस बजे आउ आओर जे भी बीज लेबैके होतै उ टा हमरा कहब ओकर जे शुल्क होतै जे रेट होतै ओइमे अहाँके हम देब अपने कतऽसँ बोलै छिये अच्छा अच्छा तऽ अपने किसान छियै खेती करै छियै अहाँ अपन अपन नाम नहि बजलियै नाम तखन बजियौ जे अहाँके की नाम छै पवन पटेल नाम छै अच्छा सभटा खेती करै छिये सभ प्रकारके खेती करै छियै हँऽ पेड़ पौधा साग सब्जी हँऽ तऽ उहे देखु कटहलके पौधा ई सभ तऽ नर्सरी टाइपके हो गेलै आओर बीज लेबैके छै तऽ अपनेके मूली हो गेलै बैगन हो गेलै धानके बीज हो गेलै अरहर हो गेलै तेलहन हो गेलै ई सभटा छै हमरा पास अपने अभी हम छियै कनि कोनो काजमे बाझल छियै ग्राहक सभके भीड़ भीड़ छै अहाँ किछु देर बाद अइयो या कल सबेरे आउ दस बजे आओर अपनेके जे मिट्टी छै ओ उपजाउ छै कि उपजाउ नहि छै कि ओइमे पानि टा लागि जाइ छै तऽ ओ हिसाबके बीज ने देल जेतै अहाँके आओर समझा भी देब कि केना खेती करैके है कितना किलो बीज डालैके है कितना खाद डालैके है न सबेरमे अइयो सबेरमे अपने फोन कऽ देबै आओर तखन हम अहाँके टाइम दऽ देब बुझलियै फ्री टाइम रहतै तऽ फोन कऽके अहाँ आयब ठीक अछि तखन जे है ने हम रखै छी हँ अहाँ आउ विहान दस बजे आउ सभटा बीज छै अपनेके उचित रेटपर मिलतै हम खेतीबाड़ीके भी समझा देब मिट्टी भी बढ़िआँ अछि अहाँके हम सुनि लेलीह ठीक छै तखन रखै छी